क'क्राझार जिल्लायाव मा गोनांथि जायगायारि संरैखा खालामनायनि एबा आबहावानि थाखाय थागिदा लानायफोरा मा बे थागिदा लानायफोरा माबायदि जेंना एबा उथ्रिनायफोर मोनदों आरो बे जिल्लानि मिथिंगायारि दोहोन आरो सोरबिथिं खानथिखौ माबोरै गोहोम खालामदों नोंथांनि ओनसोलाव नों आबहावाखौ माबोरै जोथोन खालामो सोंनायाथ' मोजां आनो दा बे सोंनायनि फिननायखौ होंनांगौब्ला गोबांयैनो दङ दा गिबियावनो आं बुंगोन जोंनि दासान्दिनि जे बि टि आर सोरखारनि जे सालायनाय सोरखार बिथां मोना जोंनि ओनसोलखौ एबा जोंनि मिथिंगा आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय थोजासे खामानि मावदों आं बिखौ बुंनांगोन आरो साबायखर बावनाय जानांगोन बिदिन्थि बादियै जायफोरा फरेस्ट एरिया हाग्रा बिफाननि सिंआव गोग्लैनाय बे हाग्रा बिफाननि सिंआव जाय फोरा रायजो जानो होननानै न' बां लुनानै रायजो जादों दा बिसोरखौ दिनै जोंनि बि टि आर सोरखारा बिसोरखौ होस्रांनायनि राहा लामा लादों बिनि थाखाय साबायखर मानोना जोंहा मिथिंगायारि आबहावाया जोबस्रांयोब्ला जोंनि थाखायनो बे जोबोर जेंना जोंनो गोबां आबहावानि जेंनायाव गोग्लैगोन दा बेनि थाखाय जे हाबाफारि लादों बेयो थोजासे बुंनांगोन आरो आरो मावबावनांगोन गोबां दङ दा बेनि अनगायैबो दा जोंहा दैज्लां बोथोर फैयोब्लानो जोंनिआव थानाय मानोना जोंनियाव जे जे दैमा दैसा फोर दङ बियो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय जाहोनाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय कारननि थाखाय जाहोननि थाखाय मा जायो दैज्लां बोथोराव एसे अखाया बारा जायोब्लानो एबा बे भुटान नि हाजोआव अखाया हायोब्लानो दैमाफ्रा मा जायो बांद्राय उसिग्लायनानै बाना जानानै हायेनाव फैनानै खुरखाफैजोबो दा बे खुरखानायनि जाहोनावनो जोंनि जे दैमानि जिं जिं दैसा फोरनि जिं जिंआव थानाय ओनसोलफोर बेसोरो बोसोरफा एफा खुरखा जायै जायै दिनै हाफोरा गाज्रि जालांनो हमदों थागिबि सुबुंफोरा गोबां खहा आरो जेंनायाव गोग्लैदों दा बेफोरनि थाखाय जोंनि सरखारा थोजासे खामानि मावनांगौमोन नाथाय बेखौ मावफुंजोबनो हाथ'याखै नाथाय आसा खालामो बिथां मोना मावलांबाय थागोन बेफोरनि थाखाय गोबां प्रजेक्ट लादोंबो हाबाफारि लादों आरो बेनि अनगायैबो मिथिंगाखौ रैखा खालामनो मिथिंगाखौ आबहावा गुबुंनायनिफाय रैखा खालामनो थाखाय जोंनि बि टि आर सोरखारा जे हाबाफारि लादों बेफोरनि गेजेरावनो बिफां लाइफां गायनाय ग्रिन क'क्राझार क्लिन क'क्राझार होननाय जे हाबाफारि लादों बे जोबोर बाखनायथाव हाबाफारि जादों जाहोना जोङो आबहावा गुबुंनाय आरो मिथिंगायारि मैला जानायनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि जे मिउनिसिफालिटि नि सोद्रोमाफोर एबा मावफारियाफोर बिथांमोना सानफ्रोमबो न' न' न'खर न'खरनिफ्राय मा दाखोर लांनाय जे बेबस्था जे सुबिधा बेखौ खालामनानै होदों आरो बेजों लोगोसे सोहोरनि ख'ना ख'ना लामा सामाफोराव गासैयावबो गारग्रा जायगा एबा दास्टबिन फोर फज'नानै होदों जेराव जोङो दाखोर दालाफोरखौ बेयाव दायरेक्ट सिदायै थांनानै गारनो हायो जेराव मेराव गारा लासिनो दा बेनि थाखायनो बे सुबिदाखौ मोनदों आरो राहा लामाखौ मोनदों दा बेखौ बिखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगौ दा बेफोरबादि गोबां हाबाफारि लादों आरो बिफां गायनाय मिथिंगायारि सान मिथिंगायारि आबहावा सान आरो गुबुन जोंनि गोसोखांथाव सानफ्राव जोंनि क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे जोंनि बि टि आर सोरखारा मा बेबादि सानफोराव बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि लादों जाय बिफां लाइफां गायनाया दिनै देरोबा इउनाव बियो मा जों मिथिंगायारि गोथां आव थानो हागोन आरो जोंनि आबहावाया गोगो जागोन दा बेफोरबादिखौ जों बुंनांगोन आरो जेसेबां खिनि दा जोंनि क'क्राझार जिल्ला आरो जों लोगोसे जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे आरो बि टि आर नि जे सरखार बिसोरो लोगोसे जे हाबाफारि मावदों आरो बेखौ बियो गाहाइ थाखोनि लेभेल निफ्रायनो फरायसालि खोन्दोनिफायनो बेखौ जागाय जेननानै खामानि फोरखौ मावगासिनो दङ दा बियो जोबोर बाखनायथाव आरो इयुनावबो जालांगोनखौ आङो मिजिंथियो